हाँ सर नमस्कार आप आए हैं हमारे जो सॉप में बढ़िया बड़ी खुशी मिल रही है तो जी जी जी जी नहीं सर वैसा कुछ नहीं है हर की गाड़ी का जो प्राइज है अलग अलग है कि कोई जो कौन सी आपको लेनी है जैसे एक हमारी गाड़ी है जी जी ने हर दम न रुकिए न सर हर दम न रुके एक बार जब चले तो चलते रहें और ये गाड़ी गाड़ी जैसे हमारे पास देखिए कई क्वालटी है हमारे पास गाड़ी की कई क्वालटी है जैसे आप यमाहा का लेना चाहेंगे और टी वी एस के लेना चाहेंगे और होंडा का मिलमिनाती भी ले सकते हैं सर गाड़ी अच्छी हैं जो चलने आप चलाएँगे तो जानेंगे हाँ कि गाड़ियाँ हैं तब तो गाड़ी नहीं न जानेगी सर कि पेट्रोल कि क्या के महँगा चल रहा है सस्ता गाड़ी तो उसको पेट्रोल चाहिए ही गाड़ी को तो कोई भी गाड़ी हाँ एवरेज वाली में टी वी एस ले लीजिए सर बेस्ट यही चल रही है माने उसके और नहीं तो उसके बाद है ये इस्प्लेन्डर है इस्प्लेन्डर प्लस भी है उसी में हाँ बढ़िया गाड़ी है सर इसके बहुत मार्केटिंग में इसकी यहाँ सेलिंग अच्छी है जी अरे दो लोगों के टू वीलर है उसमें बैठ कर जाने समान लादने वाला नहीं है सर ये टू व्हीलर जो मैं इस्प्लेन्डर की बात कर रहा हूँ अब ये तो आप कहोगे कि तो आप जो रेट रेट जो तक होता है आप ला सकते हैं उसमें कोई वो दिक्कत नहीं और ये गाड़ी में दमदारी है पूरी अच्छी से मतलब ये चलेगी जितना इसमें मतलब जी इसका है बानबे हजार रुपया कंपलीट आपको पड़ेगी सर अब फाइनल आप जितना जितना वो सब जमा करेंगे उसी के अनुसार बनेगा उनका जी जी आप जितना मतलब कि जो हाँ अरे उसमें कम हो जाएगा एक ही बार जब आप जमा करना चाहेंगे तो बीमा बीमा के वो अलग पार्टी है वो अलग से होगा जी जैसा आप बनवाएँगे सर साल भर देते हैं दूसरे के में फस्ट पार्टी होती है सेकेंड पार्टी तो थर्ड पार्टी भी उसकी होती है जी सर ठीक सर आप आएँ बहुत अच्छा लगा थैंक यू सर